हय खूब तरेचे विडीयो गेम्स आसा जशें की पबजी फ्री फायर लुडो क्लॅश ऑफ क्लॅन्स कॉल ऑफ ड्युटी अश्यो विडीयो गेम्स आसात हांव पबजी लुडो क्लॅश ऑफ क्लॅन्स ही विडीयो गेम खेळटालो पबजी ही गेम म्हाका खूब खेळपाक आवडटाली कारण ही गेम फ्रँण्सां वांगडा खेळपाक मेळटाले म्हाजे खुबशे फ्रँड वांगडा खेळटाले लॉकडावनाचे टायम टायमार जेन्ना कांय काम नासलें आनी भायर वचपाक मेळणालें तेन्ना हांव विडीयो गेम्स खेळून टायमपास करतालो पच पबजी गेम ही म्हाका खूब आवडटाली तशेंच लुडो खेळटालो फॅमिली वांगडा